इस क्षेत्र में बहुत सारी मोबाइल की कंपनियां सिम री कम्पनियाँ है जैसे एयरटेल है जियो है वोडाफोन है पर सबो ज़्यादा जो चले वो वोडाफोन है क्योंकि वोडाफोन में नेटवर्क बहुत अच्छो आवे आप के री वी कोणा में क्यूँ नही वोडाफोन बहुत अच्छो नेटवर्क देवे और वोडाफोन का प्लान भी बहुत अच्छा है इरसते वोडाफोन रात रे बारह उ लेने सुबह छः बजे तक फ्री बी देवे अनलिमिटेड डाटा देवे है लोग जो है वो ज़्यादातर वोडाफोन ही यूज़ कर्या करे और हाँ टेलीफोन और इंटरनेट सेवा जो के प्रदान करवे भोत सारी कंपनियाँ इस्ताने नेटवर्क इरो मने इत्ती जानकारी नी है बट हाँ बने वो ध्यान है के वोडाफोन अटे सबो ज़्यादा चल्या करे